हॅलो आ आत्तांच तुमी कॉल केल्लो न्हू म्हाका आ हय नेवऱ्यांची ऑडर घेता तुमकां जाय आशिल्ल्यो

आमचे कडेन तरे तरेवार नेवऱ्यो आसा हांव तुमकां तुमच्या नंब्राचेर सँपल दाखयता सायज आनी सँपल धाडटा तुमकां आनी तांचे प्रायसूय धाडटा कशें आसा तें तुमी पळयात आनी मागीर सांगात आमकां सयोच्यो नेवऱ्यो पंदरा रुपया एक आसा बारीक आनी जर मोठ्यो जाय जाल्या वीस रुपया एक नेवरी पडटा आनी रव्याची हाज्यो पिठाच्यो नेवऱ्यो करता न्हू त्यो पंचवीस रुपया बरें एका पॅकेटान धा आसता तुमकां कोस कितल्या हाच्यो जाय नेवऱ्यो धाच्यो हाच्यो जाय पंदराच्यो जाय काय विसाच्यो जाय वन फिफ्टी तुमची जर बल्कांच म्हणजे खूब ऑडर येता जाल्यार आमी कमी करूं शकता आनी जर तुमची ऑडर कमी जाता न्हू जाल्यार आमचे कडेन जावचें ना कित्याक आमकांय बी त्यो करपाक जाय आमकांय बीन लोक आसा हांगासर काम करपी तांकांय बी आमकां पयशे दिवचे पडटा न्हू सो एडजस जावपा ना हा बरें सग सगली सगळ्या ऑडरीचेर तुमकां लाडू कितले जाय तें तुमी म्हाका सांगां सगल्या ऑडरीचेर तुमकां धा पसंट हांव इंट्रस दिवं श् यें डिसकावण डिवं शकता धा पॅकेटांचे शंबर रुपया अंयशीं रुपया एक पॅकेट वन एटी हॅलो हॅलो हॅलो आ सॉरी सॉरी आठशीं रुपया जाता ना धा पसण डिसकावण दिता तुमकां सगल्या हांचेर हय धा पसण डिसकावण जातलो सगलें टोटल करून मागीर सांगता तुमकां ओके बरें